भारतके अर्थव्यवस्था पहिलेसँ बहुत जादा बढ़िआँ होइ रहल छै डिजिटल भारत रहलय हन एक तरहसँ डिजिटल बैंकिंग इन्टरनेट बैंकिंग डिजिटलपर मे पेमेंट ई सब बढ़िआँ होइ छै पहिले लोग लोग कैश लएके जाइ रहथिन रऽ तऽ चोरी उरी होइ जाइ रहय अब लोग मोबाइलेसँ पेमेन्ट करि दै दै छथिन रुपैआ ककरो दैके रहय छै या लैके रहय छै मोबाइल के थ्रू या इन्टरनेटके बैंकिंगके थ्रू रुपैआ आना जाना होए जाइ छै तऽ एकर सुविधा इएहा भेलय हन सब लोगके कि चोरी सँ बहुत लोक बचय लागलखिन हन पहिले कहीं रुपैआ लै के पासमे जाइ नहि रहथिन रऽ डरसँ कि रुपैआ चोरी होइ जेतय कोइ छीन लेथिन कोइ ई करि लेथिन तऽ अब रूपैआ ड हेरबय उरबय के डर नहि रहय छै लोकके इन्टरनेट बैंकिंगके द्वारा रुपैआ एक जगह सँ दोसर जगह दे दै छथिन फोनसँ कहीं ककरो रूपैआ दैके रहय छै तऽ मोबाइलसँ रूपैआ भेज दै छियै